बावैसो नैरोजा नैजिथाम ओह जिब्रै मार्च जों मुस्ताङाव थांदों ओह बड'लेण्डनिफ्राय आरो जों साब्रैसो बाइकार्सफोर थांदों आमफ्राय हिमालयान लांजोबदों जोङो ज' ज'नो साब्रै थांदों जोंनि क्लाबनिफ्राय ओमफाय बाहाय ओरैबादि जादों जों जेब्ला इटाहारि सहैयो माने नेपाल बर्डार क्रस खालामनानै इटाहारि सहैयोब्ला ओह ओरैबादि प्रब्लेम होदों आंनि ओह मासेस क्रेमस जादों आरो ओमफ्राय एकसेस खालामनानै हजोंहाय थांनानै एकसेस खालामनो मोनासै ओमफ्राय बेनो एसे मासास क्रेमस जादों आमफ्राय बाहाय मा जाखो जोङो ओह नेक्स मरनिङाव जेब्ला स्टाट खालामनो नागिरो होमबा आं जास्ट डक्टर सेकआप खालामहैग्रोदों मानो होमबा नेपालनि डकटरफोरखौ मोजां होन्नानै खोनायो सह सेकआप खालामनो हाबाय आमफाय वैडिन हाल्फ एन्ड हावार जों ओह रेडि खालामनानै ओंखारबायबो आरो हटेलनिफ्राय ओमफ्राय ओंखारनानै लाइक आंनाथ' नाइन आवार्स राइड खालामबायबो नाइन आवार्स राइड खालामनानै मोनसे जायगायाव थानो जेब्ला नागेरो होमबा ओह आर मोनसे प्रब्लेम जालायबाय जोंनि सासे राइडारा थांगोरनो होन्नानै हारसिं थांगोरबाय आरो इनपेक्ट लाइक बेयो लेडि राइडारमोन ना हिन्जाव हिन्जाव बाइक सालाइग्रा स जों माना होदोंमोन मानो होमबा आंथ' मोनायाव सालायनो हालामोन नालाय मानो होमबा बिकस लाइक एराउन्ड ओह बार'थासो जाबायमोन हरनि स बांद्राय हालामोन आरो सालायनोबो आर आंनाथ' क्रेमसबो जाखादोंमोन नालाय इन्जेकसन होनानैसो खुनुरुखुम सालायदोंमोन ओमफ्राय हिन्जावखौ बादा होबाय आमफ्राय थेवबो गाव थांथारबाय ओमफाय जों मोनसे जायगायाव थानानैनो ओह अखा नायै फुंआव बिदिनो पाइभ अ क्लक सोआव आरो ओंखारबाय बेयावनो ब्रेकपास थेकप्रास खालामनानै ओमफाय जोङो आर ओइटिन आवार्स राइड खालामबावदों कनटिनिउवास ओह ब्रेकआ जास्ट बेल' थाव सोलांनायल' आमफ्राय ससे ससे अबेहाइबा लाखिनानै लोगोफोरजों रायलायबाय माबाय दसे ओह मासोलस एकसारस्राइस खालामबाय आरो दसे दसे जेनेबा माबा खालामो नालाय जोङो एसे मानो होनोमोनलाय बेखौ बडि प्रि खालामोना बिदि खालामबाय आरो ओमफ्राय बडि प्रि खालामनानै कनटिनिउ थांबाय कनटिनिउ थांथारनानै पकारा सहैदों जों मोनसे जायगायाव पकाराया जाहैबाय पकारानिफ्राय आनादार ओह टुवेलभ आवार्स लायो बे मुस्तानसिम ओरैनोथ' ओइट आवार्स लायो आमफाय जोंना लाइटबो जायामोन आर मोनायाव राइड खालामनांगौ नालाय लाइटबो जाया ओमफाय थुवेल आवार्स लागोनखौ जों केलकुलेट खालामनानै लादों आरो आमफ्राय दाना जेब्ला पकारायाव ओह डिनार खालामो होमबा सिक्स अ क्लक आव जों डिनार खालामबाय आमफाय सेभेन थारटिसोआव जों ओंखारदों आरो पकारानिफ्राय आमफाय मोना मोना मोना जेब्ला मुस्तां लामायाव थाङो होमबा आंनि लाइटआ जालामोन आंनि बाइकनि लाइटया हिमालयाननि लाइटया जालामोन आरो ओमफाय पक्लेमआबो बायबायमोन फारसे गोलैयाखै थारमानि ओरैनो बाइयो बिदिनो आस्टम मारकेटसोमोन नालाय बे लाइटआ आमफ्राय बायनानै जालामोन ओमफाय थेवबो आं लिड खालामै खालामै खालामै खालामनानै ओमफाय हरनि बिदिनो फुंनि बेरेफुंजा अखानायै बेरेफुंजा सहैबाय आरो सहैनानै टेन पिटसिं खालामबाय माबाय ओमफाय टेन पिटसिं खालामनायाव हजोंहाय इनजय खालामबाय ओमफाय आं बिनिफ्राय नेक्स मरनिं आरोबाव जों मुक्तिनाथआव थांदों आर मुक्टिनाथआबो मुस्तांनिफ्राय आर थांबावनांगौ गोजौवाव आमफ्राय जे जागाफ्राव अप रडिं लामाया ओरैबादि गाज्रि थारमानि बाहाय जानला मोनला बाइकयाबो थांनो हाखाया आमफाय अक्सिजेनबो खम हजों फिफटिन थाउजेन पिट नि बारा जायो अक्सिजेनबो खमायबाइ बिराथ गिदिर मन्दिर दं उम बुद्धिसनि मन्दिर दं आरो मुक्तिनाथ टेमपोल होनो बाहाय ओमफाय बे दुगैग्रा हटस हटस ट्रिम दं मानि गुदुं दै दङ बाहाय जायगायाव बाहाय दुगैयो मानसिफ्रा सानाय सुनाय खारो सोरबा लोमजानाय साजानाय बेफोरनि थाखाय दुगैयो जाहैबाय आरो बेहाय मानसिफ्रा सह बेखौ जों भिडिअ खालामबाय माबाय एस ब्लक खालामबाय लोगोफ्राबो ओमफ्राय जों दसे जिरायनानै भिउसखौ इनजय खालामनानै ओह ज' ओंखारबोफिनोबा आमफ्राय बिसिनाव मोनसे खामानि जायो आरो जों जेब्ला राइडआव थाङो जों सब समाय मोनसे जायगानि गावसिनि जायगानि मोनसे स्पेसिलिटि थायो जेरै जोंनि बड'लेण्डआव जोंना स्पेसिलिटिया जाहैबाय आर'नाइ जेनेबा मानसिफ्रा राइडार्सफ्रा फैयोबा जोंनि जायगायाव फैयोबा जों आर'नाइखौ होयो बे मोनसे स्पेसिलिटि दा नंखायनो मुसटाङाव थांबाबो मोनसे स्पेसिलिटि दं बिसिना जाहैबाय मा बै बुद्धिसनि मोनसे थायो ओह माला थायो आरो बेखौ जों बायनानै लाबोयो ओमफाय अन्थाइ मोनसे थायो बिसिनाव अन्थाइ गोसोम बेखौ जों लानानै फैयो आरो सह बे बिराथ गिदिर मेमरि दा एसेनोसै